जी रमेश जी कितना भुगतान हुआ है आपका अस्सी रुपये जी रमेश जी मैं आपको अस्सी रुपये तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अभी जब हमने आपसे न जब आपकी जो गाड़ी करी थी हमने बुक जब तब तो उस पर साठ रुपये बताया गया था और आप मुझसे बीस रुपये न बीस रुपये अधि ज़्यादा माँग रहे है अस्सी रुपये तो अभी तो बहुत ज़्यादा माँग रहे हैं यह अलग से आप पैसे मुझसे क्यों माँग रहे हैं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी जब आपसे हमारी पहले ही बात हो जा हो चुकी थी कल आपने हमें इसका जो मूल किराया बताया वह साठ रुपये बताया था हैं और अब आप मुझसे ज़्यादा पैसे माँग रहे हैं मैं बिल्कुल भी आपको इसका ज़्यादा नहीं दूंगी क्यों माँग रहे हैं आप किस बात के लिए माँग रहे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी